हमारे यहाँ पुराने बुजुर्ग लोग कच्चा मकान बनवाते थे जो घर का मोहरा ठीक पूरब सामने रहता था जिससे घर की रौशनी सूरज भगवान की रौशनी सीधा घर में जाए और घर का मोहरा छोटा बनवाते थे घर को मंदिर समझते थे ताकि हम लोग घर में झुक कर जाए और आज की डेट में जो मोदी सरकार हमें पैसा दे रहे हैं ढाई लाख रुपए आवास बनवाने के लिए सरकारी घर ताकि पक्का एकदम मकान अच्छा बन जाए और फिर हम लोग पक्के में रहें कच्चे मकान में बारिश ओरिस में दिवाले विवाले फट जाती थी गिरने लगती थी आउ पक्का बन जाएगा जो हमारे सुविधा अच्छी हो जाएंगी बरसात की वजह से गिरेंगी नहीं और हम लोग को रहने के लिए भी अच्छा रहेगा सुविधा मोदी सरकार ने हम लोगों की जो सुविधाएं गरीबों लोगों को लिए अच्छा बनाए हैं ताकि हम गरीब लोग अच्छे मकान में न रहे पक्के मकान में रहें और अच्छे से रहें वर्षा से और आंधी तूफान से गिरे न हम लोगों को घर सुरक्षित रहे